स्टे स्टेशनरी शोप तां ॻाल्हायो था अछा अछा त उहे इहे सामान खपे पिया उहे पैंसिल और कॉपी वग़ैरह त हा हा हा बल्क में खपनि बल्क में खपनि उन में उन में ॿारनि खे खपनि स्कूल में ॾियणा आहिनि स्कूल में हा त उन्ही में उन्ही में हां उन्ही में जे उन्ही में घट में घटि अठ दर्जन कॉपी खपनि और और रॿड़ जो पै रॿड़ जो पूरो उहो बंडल खपे और पैंसिल बि खपे ओतिरियूं अठ दर्जन रॿड़ बि अठ दर्जन खपनि हा हा हा अप हा ऐं ऐं ऐं शोपनर हा हा सभु चीज़ां खपनि त के केॾीमहिल ताईं उहो उहे अवेलेबल थी वेंदियूं सभु आहिनि सामान

केतिरो टाइम लॻंदो

अछा अछा अछा त मूंखे माण्हू खे मोकिलणो पवंदो की बि डिलेविरी थी वेंदी इते ई अछा अछा अछा हा पेमेट बिल खणी ईंदो त हो उन्ही में ऑनलाइन जे पेमेंट करे रखंदासीं बार को बार कोड भेजे रखिजो ऐं इन्ही नम्बर ते बार कोड भेजे रखिजो त पोइ बार कोड जेको थींदो आहे त भेजे छॾिजो त उन्ही में पेमेंट अची वेंदी तव्हां ॾे कोई बि ब्रांडेड हली वेंदी ॿिन्हनि कोई बि ब्रांडेड हली वेंदी जैम कैमिल हुजे हा कोई बि जेकी सही हुजे ॿिन्हनि मां उहा भेजे था सघो

हा हा कॉपियूं बि सुठियूं वारियूं हुजनि हा और त क कवर लॻलु हुजनि मोटा वारा जंहिं में फटनि न जल्दी उहे पेपर

हा मतिलबु मथओं जो कवर मज़बूत हुजे

हा स्केल हा स्केल बि स्केल बि भुली वियमि स्केल बि खपे ओतिरा ई अठ दर्जन स्केल बि हा नंढा वारा स्केल वॾा वारा न नंढा वारा स्केल जेका थींदा आहिनि हिकु हा हा प हा पैंसिल बॉक्स बि हा अचनि त सभु सामान हि हिकु ई में रखंदा ॿार ठीकु आहे हां हा बॉक्स बि हा बॉक्स बि हुजे हा इहे सभ हुजनि त पोइ वरी इहे भेजिजो त पोइ वरी ॿिया बि सामान जी ज़रूरत पवंदी त पोइ वरी उहे बि ॿुधाए छॾींदासे हाली ऐतिरा सामान भेजो और हां हा अछा अछा ॿियो ॿियो हा हा ठीकु आहे ॿियो

हा चार्ट शीट बि चार्ट शीट बि भेजे छॾियो चार्ट शीट बि हा हा हा हिकु हिकु उहो बि हो बि हिसाब सां ई अठ दर्जन जी चार्ट शीट बि और बल्कि जे कलर पैंसिल ईंदियूं आहिनि उहो बि हिकु हिकु ब भेजे वठो कलर पैंसिल हा हा

हा हा हा स्केच पेन जेको अचनि थियूं स्केच पेन स्केच पेन भेजे वठिजो हाअ ओतिरो सभिनि अठ दर्जन

न न बसि एतिरो भेजियो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ठीकु हा ठीकु ओके